हमारे अगल बगल हरियाली बहुत ज़्यादा ही है पर मतलब वहाँ हम लोग के इधर बगल में नदी है नदी तालाब सब कुछ है तालाब भी है वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ही हैं और उसमें हम लोगों को वहाँ पर हवा उबा बहुत पसन्द है हरियाली भी बहुत अच्छी है उसको वहाँ का हवा गर्म गर्मी उर्मी भी नहीं लगता है हर चीज़ बढ़िया ही है मतलब जैसा रहना चाहिए उसमें कभी भी हम लोग गर्मी हो या कोई चीज़ हो गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं है आने वहाँ गर्मी में हम लोग के अगल बगल में हरी हरा हरा पेड़ इतना है जो हमलोग वहाँ पर बैठ कर पूरा दिन अपना हवा भी ले सकते हैं लाईट रहे ना रहे हम लोग को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है लाईट जाने से भी क्योंकि वहाँ पर इतने पेड़ पौधे हैं जैसे हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होता है और आगे दिन भी दिक्कत नहीं होगा अब हमारे अगल बगल के जितने भी लोग हैं सब वहीं आते इस पेड़ों के नीचे बैठते हैं पानी सुबह में सब लोग मिल के बहुत लोग ऐसे हैं एक एक दिन करके सब वहाँ पानी देते हैं अच्छा लगता है पानी देना सब को पेड़ पौधों में